जे केओ अखने हेलब सिखलथि हुनका लेल इएह सजेशन छनि जे पहिने पूर्ण रूपे ओ कुशल भऽ जायत तखन जलमे आगू तक बढ़ैत नहि तऽ बड बेसी जलक भीतर जाए कऽ प्रयत्न नहि करथि